हेल' मा खालामदों ए नैहाय आंना माबा लारु फिथाफ्रानो सायजानो जाथारासै बारा गोथावबो जायाखै नोंहा माबायदि जाखो देग्लाय आंहा सिथावा इसे जादों ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय फिथायासो इसेबो जाथारासै माबायदि बानाया नोङो ए आंना बेयो इसे जासाबदों ओमफ्रायहाय ओरै फिथायासो जाथारासै ओमफ्राय माबायदि खालामा नोङो फिथाखौहाय औ औ औ औ औ औ आंनिया बेखायसो जायासै ना माथाय ओमफ्रायहाय औ औ औ दे दे औ इसे माबानोसै आंहा सिथावहाय नारेंखल बिदि होनानै बानायदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा लारुआ इसे मोजांआनो जादों आरो ओमफ्राय सिथावखोसो सावबाबो जायासैहाय औ बिदिनो इसे औ ना देनायफ्रासो जायासै थाय ना अनफ्रानो मोजां जायासै औ बिदिनो जागोन दे बिदिबालाय स्रोद उनावहाय थांलायनानै जानानै फैलायनोसै औ दे